हीअं त असांजो पहिले कोई ग्रूप कान हुयो लेकिन हाणे लखनऊ जॾहिं जानको रहूं था पिया त शीतल रेजीडंसी में असांजो ग्रूप ठहियो आहे उते पोइ असांजो पारक ठहियल आहे उते ॾुकंदा बि आहियूं ऐं पंहिंजो टहिलंदा बि आहियूं सभु हिक ॿिए सां गॾंदा बि आहियूं और जीअं तहिवारु ॿहिवारु अचे थो पियो त तहिवार में सभु कालोनीअ वारा हिक सां मिली करे जेको न होली ते हिकु प्रोग्राम रखंदा आहियूं उन ते सभु हिक ॿिए सां मिलंदा आहियूं हिक ॿिए जो हाल वठंदा आहियूं और वरी तव्हां जो नएं साल ते बि हिकु प्रोग्राम रखंदा आहियूं त नएं साल ते बि हिकु प्रो सभिनि सां त कुझु असांखे ग़लति विकार अहिड़ा न ईंदा आहिनि और हाणे त आश्रम सां बि जुड़ी विया आहियूं त उन्हीअ सां बि कोई अहिड़ो नथो अचे मन में ख़्याल और टहिलण सां सुबूह सुबू्ह जो टहिलण सां ॾोड़ण सां जेको मन में स्फूर्ति ईंदी आहे और टहिलण सां गॾु सभिनि खां वधीक तव्हां जेको नाम जपु कयो था सिमरन कयो था पिया कंहिं बि भॻवान जो जीअं राम जो हुजे शिव जो हुजे माता हुजे जंहिं खे बि तव्हां मञंदा हुजो उहो गॾु अगरि कंदा हलो त उन सां गॾु और ॿी बि लाभु थींदो रहंदो आहे जेको असां पाण बि गाॾी हलाईंदे हुए चाहे जेॾी महिल बि तव्हां निकिरो था पिया टहिलण लाइ यां गाॾी ते त उहो मन में हिकु बार उन जो माण्हू यादि करे वठे त में शब उन्हीअ जी बि ख़्यालनि में हूंदो आहे त उन्हीअ सां पंहिंजे पाण खे बि ते बि ॾाढो असर पवंदो आहे बुरा ख़्याल बि न ईंदा आहिनि और टहिलण वहिलण सां बि मन में ताज़गी ईंदी आहे सुबूह जो ताज़ी हवा खाइणु असांजो लाभ ई ॿियो हूंदो आहे बिल्कुलु